आं जेब्लायबो रोजाबनो मोजां मोनग्रा गोसोयाव थानाय मेथाइया जाहैबाय आं रोजाबनानै एसे दिन्थिनोसै दाइया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुन नि जावलिया बारनिसो दाइया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो जावलिया बारनिसो नै बे गानखौ आं गोबांथार गोसो मैखुनजों मोजां मोनो आरो आङो सब समाय बे गानखौनो खनबाय थायो नोंथांमोनहाबो बिबादिनो आं बादि मोनसे मोजां मोननाय गोसोयाव लाखिनो हानाय गानफोर दङ जागोन बे आंनि मैखुननि नांथाबनाय मोनसे गान मानोना सानसे गोबांथार बिबादिनो सानसे समाव आङो आंनि दुखु दाहाफोरखौ रावनोबो फोरमायनो हायैयाव आं बेे गानजोंनो आंनि दुखु दाहाफोरखौ आं खननानै आंनि दाइफोरखौ दाइ गैयाब्लाबो दाइ हमजानायफोराव आङो बेफोरजोंनो आंनि गोसोखौ स्रां खालामदोंमोन बेसो एसेनोसै